अपने बारे च केह् सनाचै म्हाराज हून साढ़े बारे च ते साढ़ियां इक बड़ियां बड़ियां क्हानियां न साढ़े उप्पर लिखियां जान ते दिक्खेआ जा ते अस मतलब इ'यां बड़े हुश्यार बच्चे हे इ'यां लेकिन फिर बी साढ़े ग्रांऽ च इक रौंह्दा गै बच्चा जे कि बड़ी हारी चीजै दा नेईं होंदा पता चलो बच्चे इ'यां रौंह्दे पढ़ाइयै दा इ'न्ना नेईं पता होंदा पढ़ाई बड़ी असेंगी मतलब इ'यां होंदा कि भाई कुस पढ़ना कुस जाना स्कूलै गी ऐं मास्टरै सबक देई ओड़ना मारी पौनी डंडे दियां पौनियां बड़ी कज्ज करदे अस स्कूलै गी जाने ते असेंगी केह् करदे ते केईं बारी साढ़े स्कूल च नमें नमें सैंटर खुल्ले दे तुसें मतलब प्राइमरी स्कूल दे ते असें जाना नेईं स्कूलै गी केईं बारी केह् करना कि मास्टर बचैरे उ'नें सैंटर जागत बी नेईं पूरे करन होंदे असेंगी घरै गै चुक्कियै लैने गी औंदे ओह् घरै चुक्कियै लेई जंदे केईं बारी ते रुट्टी शुट्टी खलानी असेंगी इ'यां नुहाड़ा लालच देना आखना भाई चल तूं मिट्ठा भत्त बने दा होंदा मंगलबार मिट्ठा भत्त बनना अज्ज खिचड़ी बननी कदें कदें राजमां चौल ते असें मतलब ज्यादातर खाने दे चक्करै च रौंह्दे हे चलो भाई किश खाई आन्ने आं रुट्टी शुट्टी पढ़ना पूढ़ना असेंगी औंदा नेईं हा मार शार पौनी स्कूल ते चलो फ्ही एह् जो बी ऐ हा चलो स्कूलै गी जंदे तां पढ़ी लिखियै थोड़ा बहुत उत्थुआं उसलै होर अपने जागत मत्त मारै दे औंदा औना ते लोकें खुंभै म्हाराज कक्कड़ियें चोरनियां आड़ू चोरने स्येऊ चोरने लोकें दे किज्जा बी फल फरूट होंदा ते मार शार ते घरै आहलें गी बक्खरे ल्हामें घरै आह्लें गी आखना जी थुआढ़ा जागत नेहा ऐ नेहा ऐ एह् करदा ओह् करदा चलो घरै आह्लें आखना भाई जागत ऐ हून केह् करी गेआ होना पंगे घरै आह्लें बी मारना असेंगी कुट्टना शैल करियै फ्ही जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे अस आपी अपने बारै समझ औना लग्गी पेई भाई हून घरै आनियै शैल संस्कार घरै आह्ले आखदे कि भाई चोरियां चारियां नेईं करनियां ढंगैं दे रौह्ना चलो अस सिक्खेआ थोड़ा बहुत घरै आह्ले अच्छे संस्कार दित्ते दे असेंगी ते फ्ही जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे अपने ग्रांऽ दे समझन लग्गी पे कि भाई साढ़े ग्रांऽ कनेहा जेहा साढ़े ग्रांऽ च बड़ियां बड़ियां शैल चीजां दब्बड़ू देयार ठंडे बूह्टे ऐं नाले बगै दे ठंडे होर बड़ियां सारियां चीजां फ्ही उत्थुआं बाद जि'यां जि'यां अस अग्गें बधदे गे ब पढ़ाई छड़ाई आस्तै इक सिलसिला बी शुरू होई गेआ होर घरें च कम्मकाज घरै आह्ले कन्नै मदद कराना शुरू होई गे मतलब बाकी कुतै जि'यां घरै आह्ले कुतै मक्कां राह् दे गोड्डी कराई ओड़ी घरै आह्लें कन्नै जां मतलब होर कोई डाह्न शाह्न बुहाई ओड़े हून डंगर शंगर बी रक्खे दे होंदे कदें कदें घरै आह्लें डंगरे कन्नै लाई ओड़दे यरा आखना भाई हून पढ़ने दी बी चैंता पेई गेदी इक तां कापियां शापियां लेई जानियां म्हाराज जाड़े गी ते उत्थै लिखी लूखी ते शैल याद करियै ते मास्टरें गी दुए दिन सनाना खुश होई जाना मास्टरै समझ नेईं औंदा रट्टा शट्टा मारना भाई चलो इ'यां मतलब इ'यां स्कूल बी भाई एह् जागत शैल पढ़ने आह्ला जागत ऐ नेही नेही इक मतलब साढ़ी इक ओह् इमेज बनी दी स्कूल उब्बी उत्थै बाद कोई आवै चलो भाई बल्लें बल्लें रट्टा रुट्टे मारियै पास बी होंदे रेह् चलो चलदा रेहा कम्म फ्ही अग्गै आइयै जाह्रमीं बाह्रमीं जिसलै पढ़े ते चलो जो बी ऐ हा सिक्खेआ थोह्ड़ा बहुत जिन्ना बी होंदा हा भाई तां पढ़ने छड़ने च इ'यां ते ठीक थे ठीक बी नेईं थे पर चलो ठीक रट्टा शट्टा मारियै ग्रांऽ च जनेह् बी होंदा कम्म ते नेह् नेह् अस ऐ थे फ्ही हून दिक्खी लैओ महाराज साढ़े बारे च हून अस इत्त कॉलज आइयै ग्रैजुएशन बी करी ओड़ी त्रै साल इत्थै बी लाई ओड़े बड़ी सारियां चीजां सिक्खने गी बी थ्होइयां असेंगी कम्म शम्म बी करै दे अपना सारा सिस्टम करै दे भाई चलो हून सोचदे कि कुसै नौकरी लब्भी जा त्यारी करै दे पेपरें दी बी पेपरें दी बी त्यारी करै दे कुतै किश न किश बनी जा बाकी कदें कदें लगदा कि कम्म पढ़ाई शड़ाई छुड़ियै हून किश कम्म सिक्खेआ जा तां ओह् खरा रौह्ना कि के नौकरी छोकरियां ते अजकल ऐ निं ब चलो फिर बी मतलब थोह्ड़ी त्यारी करी लैन्ने आं चीजां जेह्कियां असें इन्नियां चीजां नेईं सिक्खियां होंदियां तां ओह् सिक्खी लैचै कि के लाइफ च जिंदगी च जेह्की बी असें बी ए कीती ऐ अपनी तां ओह्दे बारे च साढ़ा पता लग्गै कि असें किश पढ़े दा ऐ एह्दे आस्तै सोचदे कि चलो चार द'ऊं चार साल लाइयै ते किश शैल पढ़ियै जेह्कियां ओह्दियां फ्ही बनाने आं बाद च दिक्खने आं कोई कम्म सिखगे अग्गै ते बधना गै ऐ ब्याह् श्याह् बी करने इ'यां मन बी करदा ऐ कदें कदें केह् सनाचै गल्ल